हॅलो उज्वला उलयतां न्ही वळखलें म्हाका हय हय कशें आसा आगो हांवें किद्याक कॉल केल्लो खबर आसा तुमचें घर तें पयलीचें घर न्ही म्हणजें ट्रेडिशनल घर न्ही म्हाका मगो ताज्या बद्दल मातशें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें कशें एजेक्टली तुमचें घर आसा कितलें रूम आसात ते

हा राजांगण

ये राजांगणातच राय लायतात तुमी

तुमचे माळो आसता गो घरांनी

कळ्ळें तुमचें अच्छा म्हाका येवन पळोवपाक खूबुच आवडटले एकदीस मुद्दाम म्हूण येतलें तुमगेर येता तशें जाल्यार एकदीस पळोवपाक बरें तर बरें बाय